औ मा मा खबर माब्रै दिनैसो हरबाय नोङो फाहामदोंना फाहामनाया नै बेवबो अपरसुनुटिसआथ' दाना आसाम गभर्नमेन्टआ बहुद होदों जोंसो एखदम गोसो होथारनांसिगोन इउटुब इउटुबफोरखो नाय इउटुबफोरावहा मोजां मोजां चेनेल थायो आसाम केरियार डट कम बिदिनो माबा माबि दोङो पाटगाय क्लास मोजांहै फल' खामबाय आरो बुकबो बायनो हागोन आसाम इयार बुक आरो मोनसे दंमोनर' औ औ मानरामाबो मानरामा मोजाङानो एखदम बे आसाम आसाम हिसट्रिफोरखोनो बासैलै गोसोआव थाथारा माथो जेरावबो आसाम आसाम बे डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्टआ मोजां आरो टेट नोंहा बि एड लादोंना लायाखैमोन अ टाइम दोङोना नोंहा लाब्लानो जाबाय आहाबो टाइम नांगो लाना लादो आहानै बिएडनिबो टेटनिबो हनै फरायनो दोङो दाथ' हायसोदों नै टिडिसि बिटि

औ न'आवहा थाब्ला फरायनो बायो ओंखायनो माहाय देहानि माबाखो मोजांलै माहाबा स्टाडि सेन्टारफोराव थांनांगौ जमा जमा लोगोफोरजों डिसकासन खालाम नांगौ बेनथन आरोबा बेनिथाखायबो आरो बाहेरायाव थांबाय थानो दिगदारना जेबो नङादे न'आवनो थानानै फरायबाय था प्रिपेर खालामबायथा एखदम इउटुबफोरखोनो मारै नायबालाय नायनोल' नाङा लिरनाबो लानांगौ मिथिबाय लिरना लायाब्ला जेबो जाया लिरना लानांगौ मोनसे मोनसे मोजांहाय लिरना लानांगौ नायब्लानो जाबाय आरो बेखौबो बेखौबो नायबाय थानाङा आरो चेनेलफोरखौबो मोजाङै माखो फल' खामनांगौ आरो एमसिकिउफोरखौल' नायनो नाङा मिथिबाय सोरबा सोरबा डिटेल्स एक्सप्लेनेसन होनाय थायोना बे डिटेल्स एक्सप्लेनेसन होनाय भिडिअफोरखौसो नायनांगौ आरो एमसिकिउ होननाय आमथा नायबोला फरायबोला लससो जायो आरो गासैखोबो कभाार खामनाय जायाना एमसिकिउजों दे आरोलाय नेट होआखै नोंहा औ दे जागोन लासैनो दे जागोन है बाबायलै आङो नांथला बेलाय स्टेटनिखोनो खालामबाय थासै आंहा टेटफोरखोनो दे होमब्लालाय नै माब्लाबा रायज्लायगोन माब्लाबा बेरायनोबो हर बाय बाय औ बाय बाय